علی گڑھ ہندوستان کا ایک بہت مشہور شہر ہے علی گڑھ میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں جیسے کہ یہاں کی شیروانی بہت مشہور ہے یہاں کے تالوں کا کاروبار بہت مشہور ہے یہاں پہ ٹرانسپورٹ کے کاروبار بہت مشہور ہے یہاں کے نو جوانوں کے لیے بہت سے مواقع ہیں پھر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ یہاں آکے تالوں کا کاروبار کر سکتا ہے ٹرانسپورٹ کا کاروبار کر سکتا ہے شیروانی کے کام میں ہو سکتا ہے تو بہت سارے مواقع ہیں نوجوانوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں آکے اپنے کام کو اپنے مطلب ان کو ہیں یہاں پہ موقع بہت سارے بہت سارے ہیں دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آگے کر سکیں اور یہ بھی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے پلیسمینٹس اویلایبل ہیں موجود ہیں نوجوانوں کے لیے اور یہاں پہ جیسے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے تو اس میں باہر کے جو بچے آتے ہیں وہ اپنا لیے آپرچونیٹی بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور یہاں کے جو ہیں جو وہ اگر وہ تعلیم میں آگے نہ بڑھے تو پچھڑ جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں نوجوان کے لیے وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے